पहिले तऽ लोक फोटो स्टूडिओमे लोक जाइ छलै तऽ फोटो घिचबै छलै आब तऽ रङ्गबिरङ्गके मोबाइल अएलैए ओहि मोबाइलेसँ लोक फोटो घिचैए केहनो खराब चीजके नीक बना दै छै नीक चीजके खराब बना दै छै आओर ओहि मोबाइलसँ तऽ गाछो बिरिछ कोनो हरिअरो रहै छै तऽ ओकरा ओ सुखल बना दै छै आओर कोनो हरिअरके सुखल बना दै छै एनाके लोक करैए आओर मोबाइल तऽ एहन चीज छै जे सबचीज तऽ मोबाइलेसँ लोक करैए आओर मोबाइलेसँ तऽ होइ छै फोटो लोक घिचैए रङ्गबिरङ्गके मुड़न उपनैनमे फोटो घिचैए बच्चासबके बर्थडे मनबैए तऽ ओहिमे फोटो घिचैए सबचीज तऽ मोबाइलेसँ लोक करैए आओर सब फोटो ओरिआके रखैए धिआपुताके लोक निंघारैए बूढ़ो बूढ़ तकले लोक देखैए जे हमरा फोटो अइ ओहिलए तऽ लोक मोबाइल रखैए ओहिलए ने लोक एतेक बड़का मोबाइल आब किनैए एतेक पाइ फँसाकऽ जे मोबाइलसँ भगवान सुख करै हैत तऽ धिआपुताके निंघारब कतहु रहैए तऽ लोक वीडिओ कॉलसँ बतिआ लैए धिआपुताके निंघारि लैए देखि लैए परदेस पति रहै छथि हुनकोसँ लोक वीडिओ कॉल कऽ कऽ बतिआ लैए बेटोसँ लोक बतिआ लैए बेटिओसँ बतिआ लैए जमाइओसँ बतिआ लैए नाति नातिनके लोक सबसँ पहिले देखैए जे हमर बच्चासब कोना अइ तऽ मोबाइल तऽ बहुत सुन्दर एखनके युगमे सुख लोकके दै छै आओर जे बिगड़ैवला छथि मोबाइलोसँ बिगड़ै छथि आओर जे नीक छथि से ओहिसँ नीको सुखो लोक करैए जे कतहु लोक आदमी रहैए मोबाइलसँ सबचीज लोक देखैए बात कऽ कऽ लोकके सन्तुष्टि भेटि जाइ छै